آج سے کچھ چار مہینے پہلے میں نے موبائل فون خریدا تھا گوگل پکسل کمپنی کا گوگل پکسل سکس اے یہ فون دوسرے فون کے مقابلے میں بہت بہترین ہے حالانکہ اس کا کیمرے کا جو پکسل ہوتا ہے وہ کم ہے دوسرے فون کے مقابلے لیکن فوٹو بہت اچھی آتی ہے بالکل حقیقت سے قریب تر اوریجنالیٹی ہوتی ہے فوٹو میں اور کوالٹی اتنی اچھی ہوتی ہے کہ کیا بتائیں اس کے ادر فیچرس بھی بہت زبردست ہیں ویڈیوز ریکارڈنگ بہت اچھی آتی ہے بہت دور سے اس کا جو ہے مائک جو فریکوینسی ہوتی ہے وہ بھی بہت اچھی ہے موبائل فون دیکھنے میں بھی لک میں بہت زبردست دکھتا ہے بہت اسموتھلی چلتا بھی ہے ہے نا اس کا ٹچ اور ساری چیزیں پروسیسر اس کا بڑا اچھا ہے اسی لیے جو ہے اتنا فون میں اسموتھنیس ہے تو اوور آل یہ فون بہت خوبصورت ہے بہت اچھا ہے بیٹری بیک اپ بھی بہت اچھا ہے اور چارج بھی جلدی ہوتا ہے یہ فون تو اوور آل بہت بہترین فون ہے اور اگر کوئی خریدنا چاہتا ہے تو یہ فون خرید سکتا ہے